चूँकि मैं कृषक परिवार से तो मेरे यहाँ पर लौकी गिलकी टमाटर गोभी मक्का सभी प्रकार की चीजें उगाते हैं और बड़ी मेहनत से उगाते हैं और सभी लोग खाते हैं अच्छा लगता है